हँ हमे गुरू महाराजकेँ बहुत मानै छियनि आ गुरूए महाराज लागि कऽ हम चलै छियनि हुनकर पूजापाठ भोलाबाबा मन्दिर शिवाला सौँसे दुनिआँ ज भगवती थान घर करै छियनि बाहर करै छियनि हँ महावीर जीकेँ करै छियनि सौँसे पूजा हम गुरू महाराज लागि कऽ दुनिआँ निमहै छियनि आरसभ ठीक छियनि तकर बाद से पूजापाठ हुनके लागि कऽ एतेक गो दुनिआँ चलै छनि गुरू महाराज लागि कऽ आ नहि तऽ हम एखन धरिमे किछु नहि रहितियनि रहए हुनका लागि कऽ निमहै छियनि सभचीज बड़ा बढ़िआँसँ चलै छनि गुरू महाराजकेँ सेवैत छियनि आ ओनहिए हम सेवि कऽ निकलै छियनि आर तऽ हमरा कोइ अथी नहि छनि आ हँ तकर बाद से गुरू महाराज हमरा गाँवेके छथिन गाँवेके छथिन बहुत हमरा मानदान कयलका ठकुरबारीमे बोलाए कऽ पूजापाठ धोलहुँ मँजलहुँ सभचीज कयलहुँ हँ बरतन बासन दिया बत्ती साँझ आ आरती भेल तब जाए कऽ अयलहुँ आरती जब भए गेल तब जाय कऽ अयलहुँ ठकुरबारी छथिन बड़का गो खूब डबल ठकुरबारी छथिन आ तब जाए कऽ से ओहि जऽ पूजापाठ कए कऽ तब अयलियनि तब जाए कऽ घर अयलियनि घर आबि कऽ अपना घरमे साँझ बाती देलियनि तब जाए कऽ से बढ़िएँसँ निमहै छियनि एनाहिए करि कऽ महाराज उएह गुरू महाराजके दुआसँ निमहै छियनि आर की कहियनि हमे आर तऽ कोइ आम् आमद आर नहिए छनि गुरू महाराज जे कहै छथुन से हुनकर बात हम नहि कखनहु काटै छियनि सभ हुनकर बात नहि कोनो बात हम नहि काटै छियनि इएहसभ बात छै हे गुरू महाराज गुरू महाराज चौबीस घण्टा उएह राम जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम करै छियनि जय जय श्रीराम जय श्रीराम जय श्रीराम करै छियनि आर हमरा पासमे किछु भूखल पियासल एलियनि जे गुरू महाराजके तनि जाइ छियनि भेँट कए आबय लेल आ तब दौड़ल गेलियनि गुरू महाराजकेँ भेँट कए कऽ आ तब एन्नऽ दौड़ल एलियनि जे जय भगवान तनि भगवानोसँ भेँट कए लै छी तब अपन दुनिआँ निमहैत रहब